किसान आदमी अपने फसल को जब उत्पादन करते हैं जैसे सरसों चना मटर धान

तो उत्पादन करने के बाद में हमारे पास इस्टोर करने का भी क्षमता नहीं है न तो हमारे पास गोदाम ही अच्छा है घर में कि रख लें और एक फसल काटने के बाद में दूसरी फसल को करना होता है तो फिर हमको पैसे का जरूरत पड़ता है और एक बिचौलिया उसी के फिराक में भी रहेते हैं या तो इनको खेती करना है फसल इनकी तैयार है तो जो उचित रेट है उसे भी वो डाउन कर मांगने लगते हैं मजबूरन देना पड़ता है क्योंकि सिंचाई का पैसा देना पड़ता है खाद का पैसा देना पड़ता है अगली फसल को करने के लिए नई बीज का खरीददारी करना होता है फसल तैयार है तो किसी से जो लेन देन किए हैं उनको भी पैसे देना पड़ेगा और ये लोग भाव उसी टाइम में गिरा देते हैं साथ में अगर हम इनको रख भी लेते हैं तो ये कहीं से पुराना इस्टाक से सड़ा गला लाकर के अपने अगल बगल में रख देंगे भैया यहाँ रख देते हैं कल ले जाएंगे तो भाईचारा के नाते हम ठीक है भाई रख दो ओ क्या करते हैं सड़ा गला घुन वाला अन्न लाकर के दरवाजे में रख देंगे ओ रेंगते रेंगते घर के अंदर आएंगे और हमारे घर में भी ओ घुन शुरू हो जाएंगे अब जब फड़ना गल ने लगेगा तो फिर हमको उनको जब बुलाना पड़ेगा भैया ले जाओ ले जाओ क्योंकि अब क्षति हो रहा है और उसके बाद में भी जैसे आजकल बेरोजगारी तो जादा हो गई है गाँव देहातों में न बच्चे काम भी ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं सोचते हैं बिना मेहनत का मिल जाए तो वो जो बिचौलिया व्यापारी हैं उन बच्चों को भी अपने साथ में मिला लिए होते हैं कि भैया किसका बेचना है किसका बेचवाना है दे दो अच्छा रेट दे रहा है और अगर हम रोकना भी चाहते हैं तो वो क्या करेंगे उनको बोलेंगे कि लाओ दस रुपया के जी के जगह पर हम पाँच रुपया के जी तुमको देंगे मिल जाएगा कुछ उनसे चोरी भी करवा लेते हैं फसल खेत से भी उठवा लेते हैं और उचित दाम मिल नहीं पाता है इस्टोर अच्छा नहीं कर पाते हैं मार्केट में जाने के लिए भी फुरसत कहाँ मिलता है दूरी दूरी में मार्केट है तो ये सब सामना करना पड़ता है किसानी में